बागवानी जे छै ने से मतलब हमर दादाजी जेना रहथिन बाबा ओ जे छथिन से लगबै रहथिन रहै हमरा जे छै से जइसे नहि ओतना अथी रहै जानकारी नहि रहै ओ लगबै रहथिन रहै तऽ हमे जे छै से खाना उना जइसे पहुँचाबैले जाइ रहिए ने पुछैत रहिए कि कइसे लगेलहो ओ बतबै रहथिन कि ई तरहसे लगाएल जाइ छै जेना होलै पेड़ पौधा होलै कि जब जइसे होलै गड्ढा खुनि देलहुँ ठीक छै गड्ढा खुनिके ओहिमे हल्का हल्का पानी डालै छौँ तऽ ओकरा जइसे ओकर बाद पानी डाललाके बाद हल्का जमीन जाइ छै कच्ची होइ कच्ची होलाके बाद अगर तब जाके अगर पेड़ पौधा अगर रोपल जाइ छै ने तऽ ओ छै तनि जादा पकड़ कएलक बढ़िआँ जतेक ओ जल्दीमे होल बहुत होइ छै पौधा अगर सुखि सुखि जाइ छै तऽ ओहिके लिए ओकरा आओर तनि मतलब बहुत ढङ्गसे हमरा बतेलखिन एना एना तऽ ओसब करैमे अच्छा रहै छै कि हमहूँ तऽ ई काम सिखलहुँ तऽ बहुत पौधा होइ छै कि सुखि जाइ छै पानी बिना भी सुखि जाइ छै खत्तामे अगर पानी डाललाके बाद भी छै से जइसे होलै सब पौधामे पानी डाललाके बाद ओ तनि हरा भरा होल तऽ उ उ उगल बहुत तरहके हमरा समझेलखिन कि मतलब ई ग गड्ढा करलाके बाद गाछ लगेलाके बाद थलिआएल जाइ छै थल्ला बनैके ओहिमे पानी डालल जाइ छै डेली डेली अगर पानी डालै छै तऽ बिरिछ छै थोड़ा थोड़ा बड़ा होइ जाइ छै बड़ा होलाके बाद भी छै तब जाके ओ छाँव किछु दै छै आदमीके एकर बाद छै छाँव देलाके बाद